मैं आने वाली पीढ़ी को यही सुझाव दूँगी कि अपने घर में ही थोड़ी सी जगह में सब्जियाँ लगायें धनियाँ लगायें हर प्रकार की सब्जी जो पैदा होती है वो सही होती है क्योंकि अपनी खाद अच्छी रहती है बाहर तो आप देखते हैं दवाई डल डल के सब्जियाँ पैदा होती है इससे से ये बीमारियाँ फैलती है बच्चे परेशान होते हैं कितने लोग चल गए हैं इसका कह नहीं सकते नाना प्रकार की बीमारीयाँ चली क्यों ये खाना जो है गंदा है इसमें दवाई डलके पैदा होता है और अपने भारत की जो चीज है ओ अपन खादों से ही पैदा करते हैं इसलिए शुद्ध है शाकाहारी है अच्छी है बच्चे खाते हैं पौष्टिक मिलता है उनसे और बच्चे स्वस्थ रहते हैं दूध ही देख लीजिए आप कितने प्रकार का दूध में लगा है जिससे कितनी बीमारियाँ फैलती हैं सब्जी भाजी देखो तो एक लगाने से एक रात में ही इतनी बड़ी बढ़िया सब्जी पैदा हो जाती है जैसे ये पंद्रह दिन की पैदावार हो जे सब गलत है अपने जो अपन लगते हैं अपने हाथ से अपना काम करते हैं बोते हैं उनको खाद डालते हैं ऐसे ऐसे वो फल जो होते हैं बहुत शाकाहारी शुद्ध होते हैं उसी को खाना चाहिए और इसी खाने से बच्चे अच्छे स्वस्थ रहते हैं सही रहते है आगे पता नहीं क्या क्या समय आने वाला है इसलिए इंसान को सोचना चाहिए हम स्वयं अपने हाथ से अपना काम कर रहे हैं अपनी खेती किसानी कर रहे हैं अपने हाथ से गोरे शुद्ध शाकाहारी चीज़ें बनायें और स्वच्छ रहें